आं आयक हांव अमीता पाटील उलयता हांव महिला नूतन स्कुलान शिकयता मडगांव हां तुमी सुनीता वेळीप उलयतात न्ही आं म्हज्या एका इश्टान तुजो नंबर दिल्लो जाल्यार आतां जो इवेंट जावपाचो आसा आमच्या गोंयान उर्बा इवेंट जावपाचो आसा त्या इवेंटाक म्हाज्या स्कुलाची म्हज्या शाळेची भूरग्यां एक कुळमी डान्स करपाची आसात जाल्यार म्हाका त्या नाचाच्या बद्दल म्हाज्या कडेन पदां आसात पूण काय म्हाका इनफॉर्मेशन जाय आशिल्ले म्हटल्यार ती साडी कशी न्हेसतात वा ती साडी साडयेक ब्लावज कसलो खंयच्या कलराचो घालतात

हय हय हय कळ्ळें

तांबडीच रंगाची चड अशी तांबडेच रंगाची न्हेसतात न्ही म्हणून हांव चित्ताले की तांबडेच रंगाचे घेतले अशे हय पूण ती न्हेसोवप कशीं न्हेसतात कशीं ती सदां आमी अशीं न्हसतात तशींच

आं हय पूण तेजेर ब्लावज कसल्या कलराचो घालपाचो ना म्हाजे ते भुरग्यांक बसोवपाचे नी म्हणटकीर तेंका तशे काय आसचेना न्ही कितेंय करपाक शकता हय आनीक गळ्याक बीन कितें घालपाचे अशें

मागीर तुमका पॉसिबल आसा जाल्यार तुमी म्हाका तो जर व्हिडीयो कोणाकय न्हेसोवन बीन एक व्हिडीयो काडून धाडपाक शकतात हय हय हां बरें